हमर दादा परदादा सब खेती करै छलै तऽ हमसब सीखलियै हमर दादा सब गेहुम उपजबै छलै पूर्बजेसँ गेहूँ धान तऽ हमसब सीखलियै आओर सब दादे बाबासँ सीखलियै हम परबाबाके देखै छलियनि धान गेहूँ उपजबै छलै तकर बाद हमर पप्पा उपजबै छलै तऽ हम देखलियै पप्पा हमर बतबै छलै जे एना एना होतौ हमर बड़का बाबा छलै से भी उपजबै छलै धान गेहूँ सब देखै छलियै ओइमे कोइ कमी नहि छै बाबे दादासँ देखै छियै आओर बाबासँ बड़का बाबासँ धान उपजबै छलै परदादा उपजबै छलै तैके बाद पप्पा ओ कयलकै सब सुविधा खेतमे देबेके पड़ै हय खाद पानि सब कुछ देबे पड़ै हय टाइम टाइम देबे पड़ै खेतके देखैके पड़ै हय सब कुछ कोइ कमी नहि छै पप्पा सबके हम देखै छियै तऽ हमहुँ सब कहै छियै जेना जेना पप्पा करै छलै तेना तेना हमहुँ करै छियै जेना हमरा सबके बाबे छलै सब कोइ करै छलै तऽ हमहुँ सब सीखलियै